मोबायल मोबायल फोन ह्यो आज कालच्या काळांत खूब इंपोरटंट म्हणटा तो जाल्लो आसा पयलींच्या काळांत मोबायल बी तसलें कांयच नाशिल्लें लोक चिटी बरोवन दुसऱ्या गांवांक संदेश पावयताले किंवा आमचें कितें काम आसा ना कितें वेगळ्योवेगळ्यो गजाल्यो सांगताले बट आतां तशें ना आतां मोबायल आसा आनी मोबायलासून काम इतकें इझी जाता की तूं इंडियेंत रावन तूं विदेशांत तूं मॅसेज पावोवंक सकता इंडियेंत रावन तूं विदेशांत कॉल लावंक शकता सगळीं कामां तुजीं आतां मोबायलाचेरच जातात मोबायल हो आतां सगळ्यां कडेन आसा भुरग्यां कडेन आसा बायलां मनश्या कडेन आसा दादल्या मनश्या कडेन जाणट्या मनश्यां कडेन सगळ्यां कडेन आसा मोबायल हो आतां इतलो गरजेचा जाल्लो आसा की तुमी मोबायलाक खंयच सोडूंक शकनात मोबायलार तुमची सगळीं कामां जाता तुमची इजिली मॅसेजूय पावता तुमचे फोन्स फोनय लागता तुमचे तुमी मोबायलाचेर फोटो काडूंक शकता मेमरी दवरपा खातीर तुमी मोबायलाचेर गाणें आयकूंक शकता मोबायलाचेर पिच्चर पळोवंक शकता तुमी मोबायलाचेर तुमचे मेन डाँक्युमेंट आसता ते दवरूंक शकता तुमी मोबायल तुमी मोबायल हो सगळ्या गोश्ठीक यूज करूंक शकता मोबायल तुमकां एक लायफाचो तुमच्या पार्ट एक हें जाल्लो आसा की लोक ताका अवॉयड करूंक शकनात फुडें फुडें फ्युचरा सुद्धां मोबायलच सगळ्यां कडेन जातले मोबायलार शिकतले मोबायलाचेर कामां करतलीं आनी मोबायलाचेर वेगळ्योवेगळ्यो गोश्ठी करतले आतां सुद्धां कोरोनाच्या टायमार इश्कोलाचे क्लासी कॉलेजची क्लासी हे सगळ्यो मोबायलाचेर घेतिल्यो आसात आनी हाच्या कारणान इतलें इझी जाल्लें आसा की आमकां एजुकेशन कंन्टिनिव दवरचें जालें कंन्टिनिव दवरलें आनी तें आतां आमी बंद दवरूंक पावूंकना इतलें काम इझी जाता मोबायल तुमी ह्यो खंयसर व्हरपाक शकता तुमी खंयसर भोंवूंक व्हरपाक शकतात तुमी थंयसर भोंवून फोटो मारूंक शकतात तुमी जाय तितले फोटो घेवंक शकतात तुमकां मोबायलाचो महत्व इतलो जाल्लो आसा की आतां भुरगे आमचे युथ जनरेशन आसा ताज्या कडल्यान कितें करून फेमस जाताच लायक युट्युबाचेर युट्युबाचेर आपलो विडिओ अपलोड करून ते पयशे हे करूंक शकता फोटोग्राफी फोटोस् काडून अपलोड करून पयशे हे करूंक शकतात ते गेम गेमी खेळून पयशे हें करूंक शकतात मोबायल जाणट्या मनश्यांक सुद्धा बरें पडलेले जाता मोबायल इवन सुद्धा भुरग्यांक बरें पडटात इवन तुमचे खंयसर तुमी शेणले तुमी किडनेप जाले जाल्यार मोबायला वेल्यान ते ट्रेक करून इझिली आमी हे तुमकां सोदूंक शकता मोबायल तुमचो हॅल्थ हॅल्थय तुमचें सांगता कशें आसा तें आनी मोबायलय तुमचो मनूय हलको करताच आयच्या हातूंत खूब तरेच्या मोबायलाचे हे आसा की हो मोबायल खूब कंपनीत आयिल्लो आसा हो ब्रेंड तो ब्रेंड आनी तातूंत लोक केन्नाच म्हणटा ते फाटसून सरना मोबायल ना घेवपाचें अशें डिसिजन घेयनात मोबायल घेवप तुमच्या लायफाचें काम इझी करता